जैसे तोता भी तोता पक्षी कबूतर बत्तख़ और ये सब तीतिल ये सब जियाने से घर में हमारे रौनक बढ़ती है और हमारे घर में जब कोई आते हैं तो बहउत चाँव चाँव करने लगते हैं तो कितना हमारे घर की शोभा बढ़ती है और उन्हें हम कितने अच्छे से मगन रहते हैं उनके साथ और उन्हें अच्छे से देखभाल करते हैं हं सुन्दर लगता है और तितली जैसे हम कहीं जाते हैं हमारे घर पर मम्मी पापा हमारे भाई सब देखभाल करते हैं और उन्हें एक अच्छा सा पिंजरा रहता है उन्हें उसमें रखते हैं सुरक्षित के लिए सुरक्षित रहता है और खिलाते हैं पान सुबह पानी हर वक़्त उन्हें पानी चारा डालते हैं खाते हैं और खोल देत खोलते हैं उसके बाद वो हवा में और घूमने लगते हैं घूमते हैं तो उन्हें हमें हर वक़्त देखना पड़ता था पड़ता है ताकि उन्हें कोई नुक़सान ना पहुँचा सके कुत्ता जैसे या बिल्ली ये सब कोई भी चीज़ उन्हें उका हाँ जैसे उन्हें काटने ना पाए और उन्हें देख देखना पड़ता है हर समय उन्हें जियाने से हमारे घर में रौनक होती है और हम सब उन्हें अच्छे से देखते हैं और उसके बाद उन्हें तोता तो कोई भी आता है तो वह बोलने लगता है तो कितना अच्छा लगता है

तो आते हैं देखते हैं तो कोई ना कोई आ रहा था आया था इसलिए हम इस घर के सब हर एक पंछी को पाल पालना हमको अच्छा है और तोते को बिल्ली ने झपट ले गई